बोरोप्लससे मुँह जे छै फ्रेश होइ छै आओर बोरोप्लस लगबैसे जे छै सुन्दरता बढ़ै छै बोरोप्लस हर आदमी जे छै इस्तेमाल करै छै